हमारे घरेलू कार्य में हम गैस का उपयोग करते हैं गैस हमारे लिए बहुत अच्छी है गैस इसके जल्दी खाना बन जाता है गैस हमारे लिए बहुत उपयोगी है